अलमारी लैके रहै केना दै छऽ सागबान केना दै छौ पच्चीस हजार

गोदरेज देतै ओतेके हँ आरो किछु ने लैके छै टेबुल भी लैके छै टेब टेबुल भी लैके छै टेबुल कते मे दै छऽ अच्छा हँ आ पलङ्ग पलङ्ग

पलङ्ग पलङ्ग हँ हँ हँ

सागवानके पलङ्ग तऽ बहुत महॅंगा पैरि जेतै तऽ एक डेढ़ लाखके पलङ्ग लागि कऽ हम लगेबै तऽ कोन लकड़ीके होइ छै बढ़िऑं पलङ्ग हँ तऽ सिसोये क कतेक रूपामे सिसो जल्दी खराब कतेकमे

ओ ओ छियै तऽ घरके गेटो आओर लगबाबैके ने छै हूँ